ڈیزائن کا فن اور دستکاری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں فرد اپنے خیالات جمالیاتی حس کو ہاتھ کے ہنر کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے تخلیقی کام اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کی کے کئی مؤثر طریقے ہیں بہت سے فن فنکار اپنی دستکاری اور ڈیزائن کو نجی آرٹ میں پیش کرتے ہیں یہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے فن کو ترتیب دے کر مخصوص افراد کے سامنے رکھیں مختلف آرٹس کمیونٹی جیسے مقامی ہنر مندی یا آرٹس انسٹیٹیوٹ ورکشاپ اور نمائش کرتے ہیں ان میں شرکت کر کے فنکار نہ صرف اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں بلکہ دوسروں سے سیکھنے کا موقع بھی پاتے ہیں حکومتی سطح پر بھی آرٹ اور ہنر کو فروغ دینے کے لیے مقابلے اور نمائش کی جاتی ہے